आमकां आंब्याचें पणसाचें हें चड चड उत्पन्न मेळटा काजू आमच्या वाठारांत खूब पिकता आनी लोकांक बी ताजो पयसो चड मेळटा रोजगाराची संदी उपलब्द आसा हांगा